साढ़े घर बबरू बड़े गै पसंद न बबरू इक्क आटे कन्नै बनाई जंदी आटे कन्नै बनांदे न ते थोह्ड़ा चिर इ'नेंगी फ्राई करियै इ'नें गी फ्राई करियै खंदे न बबरू मिट्ठे होंदे बबरू बनाने गी केह् करना कढ़ाई लैनी कढ़ाइयै ते इक गलास पानी पाना ते मिट्ठा घट्ट पाना ते उस्सी शैल करियै घोलना कि नुहाड़ी इक लेप जन बनानी इक लेप जन बनानी ते उस लेप च इक फ्राईबिन च थोह्ड़ा जेहा पानी लाना पानी लाना ते नुहाड़े च गुड़ पाना गुड़ गी घालना ते गुड़ घालियै मिट्ठा बनी जाऽ ओह् आह्ला पानी फ्ही ओह्दे च एड करना थोह्ड़ा जेहा आटा होर पाई ओड़ना पूरा इक लेप त्यार करना मिट्ठा लेप मिट्ठा लेप त्यार करियै थोह्ड़ा गै पानी थोह्ड़ा जेहा तेल कढ़ाई च आह्नियै गर्म करना करना तेल गर्म करना थोह्ड़ी गैस घट्ट करनी ऐ ओह् जेह्का आटे दा लेप बनाए दा उस्सी छोटे छोटे गेंद आह्ले लेखा बिच्च पाने ते बड़े गै शैल फुल्लदे ते मिट्ठे गेदे बनदे न उ'नें गी अस चाऽ कन्नै खाई सकदे बडलै बनांदे न बडलै बनाई सकदे न ते शामीं बनाइयै खाई सकदे न अ शामीं लै बी खाई सकदे न दूऐ आइयै बेसन दे पकौड़े बेसन दे पकौड़े बड़े गै बड़े गै पसंद करदे न चाही कन्नै खाई सकदे न ते कन्नै गै उ'नें गी अनारदाने दी चटनी कन्नै खाई सकदे न बेसन दे पकौड़े बनाने गी किश निं करना बस बेसन लैनी पानी लैना घोलना लेप बनाना बिच्च आलू पाने ते ओह् कट्टियै पाने न थोह्ड़ा जेहा इक डूंगा च कोई ढाई सौ ग्राम हारी बेसन लैनी जिन्ना हारे घर लोग होगे ओह् स्हाब दिक्खी लैओ ढाई सौ ग्राम बेसन पानी ते इक गलास पानी पाना ते प्याज आह्ले खाने ते प्याज प्याज पाई सकदे आलू पाई सकदे तुस गोभी पता पाई सकदे नुहाड़े बाद किश कोई बी सब्जी पाई सकदे मिक्स करियै ते उ'नें गी फ्राई करियै बाह्र कड्ढना फ्ही चाही कन्नै अनारदाने दी चटनी कन्नै खाई सकदे न